मानसिनि जिउआव सोलोंनो गोनां आयदाया गोबां दङ मानसिनाव सोलोंनो गोसोजानाय आयदाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा एबा थैजासिम सोलोंनो होन्नानै गोसो जानाय आयदाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा बेनि गेजेरावनो आङो दिनैसिम आंनि गोसो जानाय आयदाफोरखौ गोबां सोलोंबोबाय आरो सोलोंनानै रोंबोबाय बिनि गेजेराव आङो सोलोंबोदों मिउजिकनि इन्सथ्रुमेन्ट एबा दामजु हिसाबै आङो गिटार सोलोंबोदों गिथारखौबो आङो दामो हारम'नियाम दामो ताब्लाखौबो आङो बि मिउस खालामबाय एबा भेसेलर अब मिवजिक खालामबाय भकेल भकेलखौबो आङो भादखान्दि संघित भिधाफिथ लोकनौ बिनि आन्दाराव आङो बिसारत कमफ्लिट जाबाय आरो आङो सेरजा सिफुं खाम बेखौबो गासैबो इन्सथ्रुमेन्थखौबो आङो गोसो जानाय हिसाबै आङो कालसाराव इन्थारेस्थ दङ एबा गोसो गोनां हिसाबै आङो गासिबो दामजु फोरखौनो आङो दामबोदों सोलोंबोदों आरो रोंबोदों बिनि गेजेराव आङो किबर्ड इन्सथ्रुमेन्थ हिसाबै किबर्डखौबो दामबोदों किबर्डखौ दामनानै आङो गोबां मेथायावनो मिउजिक होबोदों आरो एलबाम एबा सिनिमा बिनि मेथायनि मिउजिक बेखौ होबोदों बेनि गेजेराव गोबां बर'नि आर्थिस्थ फोर जेरै मेन'का सुलेका गौथ'म प्रबिन सांग्रांगोरा गोबां आर्थिस्थ फ्रानो आंनि मिउजिक बानायनाय एबा आंनि कम्पस्थ खालामनाय मिउजिकजों गावसिनि मिलौदो गारांखौ बोनानै अदियेन्सफोर एबा खोनासंग्राफोरनि गोसोखौ बोनो हाबोदों दा आंनि गोनांसिन आयदा सोलोंनानै आङो गोहोम खोख्लैनाय एबा आङो साबसिननिफ्राय हामसिन खोनासंग्रा एबा अदियेन्सफोरनि गेजेराव मिलौदो गारांजों देंखो बोनानै खोनासंहोबोनाया जाहैबाय आंनि गारां आंनि गावनिनो गोसो गोरबोनिफ्राय देंखो बोनानै दिहुन्नो हानाय मोनसे मिलौदो गारांखौ आङो बयनिबो गेजेराव दिन्थिनानै आङो गोसोखौ बोहोनो हादों एबा गोबां बादायलायनायावबो आङो मेथायखौ रोजाबनानै एबा देंखो बोनानै बयनिबो गोसोखौ बिजिरगिरिनि गोसो एबा जाय बादायलायनायाव बिजिरदों बिसिनि गोसोखौ आङो गोजोनग्लायहोनानै आङो दिनैसिम मेथाय रोजाबगिरि सासे देंखो बोगिरि हिसाबै बर'नि सासे आर्थिस्त हिसाबै आङो मुं मोनबोदों बेनो आंनि मोनसे बिराद जिउआव गोजोन्थाव एबा बाख्नायथाव एबा गोसोखांथाव जारिमिन हिसाबै आङो बेखौ सान्नानै लादों आरो आंनि गोसोआव दा गोबां आङो बादायबोबाय कम्फेथिसन खालामबोबाय बिनि गेजेराव गोबां बिजिरगिरिफोरजों बाख्नायजाबोबाय गोबां आंनि बादायारि लोगोफोरजोंबो आङो बाख्नायजाबोबाय जेराव आङो कम्फेथिसन खालामनानै एबा बादायलायनानै आंनिनो लोगो बादायगिरिफोरनि गेजेराव आङो साबसिनै बादायनो हानानै आङो बान्थाखौ मोनबोनो हाबाय बेनि गेजेराव आङो गोबां बाख्नायबोजाबायबो बेनो आंनि थाखाय आंनि जिउआव आंनि गारां बोनाय एबा देंखो बोनाय आंनि मेथाय रोजाबनाया आंनिनो जिउनिनो मोनसे बिराद गिदिर एशिबमेन्थ एबा आंनि मोनसे थार्निं फयेन्थ हिसाबै आङो बिखौ गनायनानै लाबाय